आंनि हारिनि धोरोमनि दैदेनगिरि जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम आवथि सावग्रा ब्रह्म धोरोम बे धोरोमा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म सानसे समाव आर'ज सानसे समाव बेनो धोरोमनि फारसे सोलोंथाइ होगोन होननानै धोरोमनि फारसे बयखौबो धोरोमनि लामाखौ दिन्थिनानै देखायदोंमोन दा बेनिखायनो जोङो आंबो गुरुदेब कालिचरननि धोरोमखौ न'आव फालियो गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन धोरोम गुरु थायो थिक बेबादिनो जोंनाबो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनि धोरोमनि धोरोमगिरि हिसाबै आं सानो बिनि धोरोम फालिनानै जोंनि संसाराव जोंनि संसाराव मोजां मोनसे लामा दिन्थिनो हायो बायदि आं मोनो बे गुरुनि मान मौरजादा गुरुनि धोरोमारि लामाखौ जोङो मानिनानै सोलियो संसाराव बे गुरुनि माबाखौ गुरुनि खोथा गुरुनि लेरनाय मानाय गुरुनि बुंनायखौ जों दिनै बे बुहुमाव मानिनै सोलिगासिनो दं इसोरा सासेल' थेवबाबो बे गुरुदेबा जे इसोरनि सोमोन्दै मिथियो लामा दिन्थिग्रा मानसि गुरुदेब जोंनि दैदेनगिरि आरि बायदि आं मोनो बे गुरुदेबनि गुरुदेबनि दिन्थिनायावनो जोंनि बिनि शिक्षा दिक्षा होनाय मानायाव जोंनि नखर संसाराव जथायसालि लाबोनो हादों इदि सानो